जेहड़ा कोई बी प्रोजेक्ट होई गेआ कोई बी कम्म होई गेआ जि'यां तुस इक प्रोजेक्ट बना दे कोई आर्ट बनादे कुछ बी कम्म होई जा कम्म बड़े सारे होंदे तुस ओह्दे गल्ला किन्नै दिलचस्प ओ किन्नै खुश ओ एह् चीज़ बड़ी जरुरी ऐ अगर तुस इक कप्प चाऽह् दा गे बनादे अगर तुसे न्हाड़ी प्रति गल्ला बड़ा शौक ऐ अगर तुसे उस्स चाऽह् गी बनाने दा दिल गै नेईं ऐ ओह् चाय शैल थोड़ी बननी इत्त गल्ला कि अगर तुस कुसी जे तक्कर तुस घर बनादे इक बिलडिंग बना दे अगर तुस नुआड़े च दिलचस्पी नेई ऐ तुं'दा मन गै नेई ऐ उसी बनाने दा ते तुस उसी शैल ढंगै दा नेईं बनाई सकदे हो अगर तुस उस्सी चीज़ा गी बना दे तु'सें पूरा दिल दमाग सब कुछ लाना पौना क्योंकि तुस उस चीज़ गी इंनटरेस्ट ऐ तु'सें गी अच्छा लगदा उस चीज गी बनाना नेईं ओह् चीज ऑलरेडी बनी गै जानी मिगी ते बड़ा गे अच्छा लगदा अगर में कोई बिलडिंग ब'नाना कोई घर ब'नाना कोई दुकान बनाना कोई फोटो बनानी कोई डाइग्राम बनानी ओह्दे रिलेटिड मेरा सौ परसेंट मेरा दमाग उत्थै गे होंदा में ते पूरा अपना सौ परसेंट उस चीज गी दिन्नां ताकि में जेहड़ा बा कम करां ओह् कुसै टैनशन बगैर कुसे बिच कोई दिक्कत शिक्कत दे बगैर ओह् कम्म मेरा प्रापर वेऽ कन्नै बनी जाग मतलब कु'सै बी चीज़ गी अगर तु'सें बनाना ऐ ओह्दे गल्ला तु'सें पूरा अपना दमाग दिल सब किश देना पौंदा तां जे ओह् चीज़ बनदी ऐ अगर तुस नेई दिंदे अपना दिमाग तुंदा दमाग कु'तै होर ऐ ते करा दे किश होर ओह् चीज़ कदें शैल नेई बननी ओह् चीज़ तुसे दबारा दबारा बनानी पौनी इत गल्ला अगर तुस चीज बनादे उसी तुस बनाई ऐ नाड़ा दमाग पूरा उत्थै रक्खो ता कि तु'सें ओह् चीज असानी कन्नै बनी जाग मेरा ते जिसलै में कोई बी चीज जां कोई बी प्रोजेक्ट जां कोई बी आर्ट जां किश ब'नाना नां में अपना सौ परसेंट उत्थै गै दिन्नां होना आं और ओह् चीज़ बनी बी जंदी ऐ